हाँ हालही के कुछ दस दिनों के अंदर मैंने ड्रिल मशीन ख़रीदी है जो बहुत ही घटिया किस्म की है क्योंकि दीवार में जब हम छेद करते हैं तो दीवार में छेद करते टाइम वह रुक जाती है और छेद नहीं कर पाती है इस लिए मैं बहुत परेशान हूँ इस मशीन को ले कर पैसे भी काफ़ी ख़र्च हुए मैंने पैंतालीस सौ में समथिंग में मशीन ख़रीदी और मेरे पैंतालीस सौ रुपये बेफ़ालतू में चले गए फिलिप्स की मशीन ख़रीदी थी मैंने जो कि कंपनी तो बढ़िया है लेकिन मशीन कैसे घटिया देता है ये पता नहीं चल रहा और लाइट भी ज़्यादा ख़र्च करती है ये